ताराके बारेमे अगर कहि तऽ हमर शुक्र ग्रह हमरा बहुत जादा अच्छा लागै छै काहे ने शुक्र ग्रहके बहुत सारा खूबी छै जाहिसँ कि शुक्र ग्रहके साँझके तारा कहै छै भोरके तारा कहै छै पृथ्वीके जुड़वा बहिन भी कहल जाइ छै इसीलिये शुक्र ग्रहमे बहुत जादा विशेषता छै ओकर चमक सभ तारासँ अलग छै आओर शुक्र ग्रह हमरा बहुत अच्छा लागै छै इसलिए शुक्र ग्रह बहुत बढ़िआँ ग्रह छै